आंहा गोबां मोसौ मैसोफोर दङ आरो बिसोरखौ आं हारसिंयै जोथोन लानो हायिनि थाखाय आङो सासे लाउखार लानानै बिनि हेफाजाबजों बिसोरखौ जोथोन लानाय जायो बेबादियैनो बिसोरखौहाय गांसो गोनां जायगाफोराव बे लाउखारनि दारै आङो बिसोरखौ गांसो बारियावहाय लांहोनानै साननि समाव जाहोनाय जायो सानसुनि समाव दै दौनाय जायो आरो दैफोरावहाय खाथिनि दैफोराव लांनानै बिसोरखौ थुखैनाय जायो आंहा गोबां मोसौ गाइफोरबो दङ आरो हालुवाफोरबो दङ मोसौ गाइखौ आङो एसे गुबुन रोखोमै जोथोन लानाय जायो मानोना आं बेनिफ्राय गोबां गाइखेर मोनो आरो बे गाइखेरखौ फाननानै आं गोबां रां खामायनो हानाय जायो बेनिफ्राय आंहा मोसौ हालुवाफोर दङ जाय हालुवाफोरखौ लानानै आङो आबाद मावनायाव हेफाजाब मोनो आरो बे मोसौ हालुवाफोरनि हेफाजाबजोंनो आङो गोबां माने माइ दिहुननाय आरो मैगं थायगं दिहुननायनि हाबाफोरखौ मावनो हानाय जायो मोसौ गोबां मोसौ थानायनि थाखाय आंहा गोबां हासारफोरबो दङ आरो बे हासारफोरखौबो फाननानै आङो समाव रां खामायनो हानाय जायो बेनिफ्राय सम लानानै माब्लाबाफोर बेमार आजार जायोब्ला मोसौ मैसोफोरखौ आङो डक्ट'र फोरनि हेफाजाब लानानै बिसोरनो मोजां मुलि एबा मोजां सिकिट्साखौ आङो होनाय जायो बेनिखायनो आङो गोबां मोसौफोरखौ दासिमाव जोथोन लानानै फिसिनो हानाय जादों